दे बुंनोसै आं दै बेनो जोङोथ' जोंनिया बेनोसै ना इनिफ्राय जोङो जोंनि फिसा फिसौफोरनो जों बुङो मा जुमायफोरखो दा लों जुमायखो लोङोब्ला निजि निजिनो ब्रेना खाराब जायो निजिनि खाराब जायो आरो गरमा बारा जायो बिफाखोबो मिथिया बिमाखोबो मिथिया बुग्लुं बुग्ला खालामजोबगोन नोंथ' हमथानो हाखाया जों फिसाजों नों देरसिन जानो हाया इनिफ्राय बि जुमायनि निसाजोंनो कन्ट्रल खालामनो हाया नालाय इदिनो गरम जानानै बिमा बिफाखौ बुगोन आरो बुयोब्ला सोर जागोन दुखुआ मोनगोन सोर बिफाया बिफाया दुखु मोनोब्ला बे बिफाया दि मा जागोन इखोबोथ' बियो मिथिला इयो खालि गरमैनो थाबाय थागोन इनिफ्राय गावखोनो गाव कन्ट्रलखौ खालामनानै लानो नांगौ आरो गावनि थैखौ गावनो मावना लानो नांगौ होमबानिया निजैनो थान्दा जाफिनगोन आरो निजैनो बुजिना मोनगोन जुमाय लोंब्ला मा जायो जुमाय लोङाब्ला मा जायो बे बाथ्राखौ जथेस्थ' मोनगोन गावबा गाव जोंबो इनोमोन जुमाय लोंब्ला माबायदिमोन जोंबो गरममोन इनिफ्राय आं बुजिना मोनबोबाय जुमायआ मोजां बेसाद नङा जुमायनिख्रुइ देरसिन जों जानो हाया जुमाया जाबाय देरसिन जुमायखो फेजेननांगौब्ला सोर फेजेनगोन रावबो फेजेननो हाया जुमायासो देरहागोन इ गतिके इखो लोङा लाबानो थानो नांगौ गारनो नांगौ जाहाथे निजैनो कन्ट्र्लखौ मोजां खालामनानै थान्दा भाबै सोलिना जानो नांगौ आरोखि खिथि बाथि मावनानै बेखिनिखोनो बुंना दोनथ'बाय आं